अब हमारे घर में एल पी जी गैस सिलेंडर का उपयोग करते हैं इसमें समय पे बरते जाने वाली सावधानियाँ हैं कि आग वाली जगह पर गैस का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए स्पार्क जहाँ पर स्पार्क वगैरह होती है वहाँ पे भी नहीं रखना चाहिए और रेगुलेटर को उसे काम होने के बाद बंद कर देना चहिए और सुरक्षा कैप हटाकर खींचकर और उठाएँ और कम से कम टं गैस टंकी से अपना स्टोव को कम से कम तीन फ़ुट की ऊँचाई पे भी रखना चाहिए और हर हर साल में एक बार गैस का सबसे पाइप बदलना चाहिए और रेगुलेटर भी इसे बदलने बदलते रहना चाहिए समय समय पर और सिलेंडर से कभी छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए और डिलेवरी लेते समय सिलेंडर की कम्पनी की सील यदि और सेफ़्टी कैप की जाँच करना चाहिए यदि सील टूटी है तो उसको रिटर्न करना चाहिए और यदि गैस से यदि रेगुलेटर लगाने पर थोड़ी सी भी कुछ गंध आती है गैस वगैरह की तो उसको अपने एजेंसी पर तत्काल उसकी जानकारी देना चाहिए और या तो वापस करना चाहिए और एल पी जी सिलेंडर को हमेशा खड़ा रखना चाहिए और अन्य ज्वलनशील पदार्थों से दूर रखना चाहिए माचिस की तीली से नहीं जलाना चाहिए कि अगर और गैस की लाइटर से ही जलाना चाहिए हमेशा गैस को